साढ़े जेह्ड़े तेहार शुरू होंदे न साढ़े लोह्ड़ी दा तेहार औंदा लोह्ड़ी बनांदे न लोह्ड़ी बनाने दे ओह् अस उस टाईम साढ़े एह् डोगरें च ओह् आखदे न हरण चाढ़दे हरण बने दा होंदा ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा कि हरण बनाए दा होंदा भी ओह्दे कन्नै इक बाबा बनाए दा होंदा भी ओह् सखियां त्रै चार सखियां होंदियां न भी ढोल होंदा ओह् भी जागत कुड़िया ओह् जेह्कियां शकियां होंदियां बाबा होंदा हरण नचदा होर सखियां नचदियां न होर बाबा बी नचदा एह् साढ़े जेह्ड़ा एह् डोगरें दा तेहार ऐ एह् लोह्ड़ी होर ओह्दे बाद साढ़े हून जि'यां कि एह् आई देआली आई ऐ एह् साढ़े देआली लक्ष्मी दी पूजा करदे न होर साढ़े जेह्ड़ा मठाइयां आह्नदे बंडदे होर निक्के निक्के बच्चे बम्ब पटाखे बगैरा चलांदे न लोह्ड़ी बालदे न होर सारे किट्ठे होइयै लोह्ड़ी बालने आं होर अर्घ दिन्ने आं होर एह्बी ऐ जेह्ड़ा साढ़ा चलदा दा कम्म ऐ ते एह् रेही देआली तगर ते देआली जेह्ड़ी ऐ एह्बी अस लक्ष्मी दी पूजा करने आं होर लक्ष्मी दी पूजा करियै एह् अस बम्ब पटाखे एह् बगैरा बच्चे चलांदे न होर दीआ बालदे न लोह्ड़ी गी साढ़े छड़ा खाना कि लक्ष्मी दी पूजा करियै ते एह्दे कोला बाद रुट्टी बनान्ने आं ते एह् जेह्ड़ा बच्चें ई छोटें ई सारें ई खलानी ऐं होर फिर एह्दे बाद आई गेआ साढ़ा जि'यां कि एह् ऐ भुग्गे दा बरत आई जंदा ते ओह्दे च भुग्गे दा बरत रखदे न बरत रक्खने कन्नै भी साढ़े शामीं भुग्गा बनांदे न भुग्गा बनाइयै फिर ओह्दे च बड़ा किश कोई काजू बदाम बगैरा होर खोट होर गरी एह् सारा किश पांदे न आइयै एह् बनांदे न होर फिर ओह् मां जेह्ड़ी ऐ अपने पुत्तरें ई ओह् सारें ई बंडदी ऐ फिर ओह् बंडियै ओह् फिर अस सारें ई जेह्ड़े करने आं कि भई भुग्गे दा बरत शामीं पोआरदे न ते साढ़े डोगरे च आखदे न कि पोआरदे साढ़े आस्तै इ'यां गै साढ़ा एह् ऐ बसाखी बसाखी गी साढ़े जेह्ड़े बसाखी चलो बसाखी जेह्ड़ा तेहार ऐ एह्दे च बसाखी जन्ने आं होर घ्यूर बगैरा बनांदे न सारे घरें बी कुड़ियां जागत औंदे सारे ओह् घ्यूर बी खंदे सारें गी अस बंडने आं ग्रांऽ म्ह्ल्ले बी दिन्ने आं सारे ई

जेह्ड़ा भैनां औंदियां न रुट्टी बनाइयै उं'दी पनीर बगैरा जां राजमांह् बगैरा जो बी सब्ज़ी बनाई दी होंदी ऐ ओह्बी किट्ठे बेहियै अस सारे रुट्टी खन्ने आं ते ओह् अपने केईं बारी रौंह्दियां न ओह् भैनां ओह् उस दिन केईं चली जंदियां बापस होर ओह्दे बाद जेह्ड़ा साढ़ा कल तेहारें दे बारे च दिक्खेआ एह् डोगरें दा साढ़ा जेह्ड़ा डोगरा तेहार ऐ तेहार न सारे होर इ'नेंगी अस बड़े अच्छे तरीकै कन्नै बनान्ने आं ओह् बंद गै होई गेआ कम्म कि ओह् विक्की हून